हेलो जी अच्छा

मैसूर से बोल रहे हैं आप अच्छा तो क्या खरीदना है आपको ये बतायेंगी आप एक बार अच्छा अच्छा अच्छा हमारे पास है लेबियों वाटर इंडियन सेलमन और झींगा केकड़ा लावस्टर आधा आधा किलो ये वे ये जो है लेबिया वाटा जो है ये हमारा पड़ेगा तीन सौ रुपये किलो आपको और इंडियन मेल्स नई तो ये ताज़ा है न और क्वालिटी वाला मिलेगा आपको कम में क्या ये अभी ताज़ा है आ कर देखो न अभी ज़िन्दा माल है सेल सेलमेन है झींगा है केकड़ा है झींगा है आठ सौ रुपये किलो का

नहीं नहीं आप आओ एक बार आओगे तो बार बार आओगे आप तो

मैं आधा आधा पेक कर देता हूँ तो कौन आ रहा है लेने के लिए मैं मेरे मेरा एड्रेस आपको वाट्सअप कर देता है हूँ तो आप यहाँ आ कर यहाँ आ कर ले लेंगे न आप ओके पर पेमेंट नगद लगेगा है न वो उधार नहीं होगा है न गूगल पे फोनपे पर कर देना आप अब तीनों का आधा आधा किलो का ये तो मेरे पास तीन तो ये है झींगा केकड़ा और लावस्टर हैं न और दो चार ये है लेबियोवाटा और इंडियन सेल सेल है न तो ये छः सौ रुपये के इसके और चार चार चार तिरि बारह सौ बारह सौ छः सौ अठारह सौ रुपये लगेंगे आपको टोटल ओके ओके ओके बिल्कुल पेक कर दिया है मैंने इतने देर में हाँ तो थोड़ा जल्दी आ जाओ न फिर मेरे को दुकान बंद कर के जाना है मेरे को ओके ओके बिल्कुल पेक है आपको ताज़ा है ले जाओ